मेरा अक्सपियंस सब्जियां लाई सकने हर इक अक्सपिरिंंयस एह् ऐ कि जगह जमीन होनी चाही दी हर इक घर च होनी चाही दी जगह एह्दे बास्तै अस नमियां नमियां नमीं नमियां अस सब्जियां लाई सकने कोई पालक होईया कड़म होईया मरूद होईये पपीते होइये अम्बें दे बूह्टे होइये कोई बी चीज़ लाई सकने अस अपनीजगह च में अपने घर ते बगीचे बिच्च पालक लाए दा कड़म लाए दा धनियां लाए दा मूलियां लाई दियां पपीते लाए दे अम्बें दे बूह्टे लाए दे संतरें दे बूह्टे लाए दे बड़ा कुछ लाए दा अस अपने घरे दा खन्ने होन्ने सारा किश अपने घरे दा खन्ने होन्ने अस सब्जियां बी शैल खन्ने होन्ने सब्जियां शैल करियै लानियां उनेंई पानी पूनीं देनी पैह्लें पनीरी लानी सब्जियें दी फ्ही उंदे बूह्टे पुट्टियै बक्ख बक्ख करियै लाने उंदे बिच्च घा नेंई पौन देना पैह्लैं जगह गुड्डनी शैल करियै फ्ही सब्जी लानी फ्ही उंदे बिच्च घाह घू नेंई उग्गना चाही दा घा घू सारा पुट्टू ओड़ना शैल सब्जी होनी फ्ही अस अपने घरे दी सब्जी खन्ने होन्ने अस बाह्रे दी सब्जियां नेंई खन्ने होन्ने बाह्रे दियें सब्जियें च बड़ा इयां किटानु बगैरा कीड़े बगैरा लग्गे दे होंदे अस ओह्कड़ियां सब्जियां नी खन्ने अस रिश्तेदारें बी अपने घरे दियां सब्जियां दिन्ने अस फल बी अपने घरे दा खन्ने हर इक फल अस अपने घरे दा खन्ने अमरूद बगैरा पपीते बगैरा अम्ब बगैरा चार अस अम्बें दे बूह्टे दा अस आपैं पाई लैन्ने पपीते फ्रूट अपने घरे दा अस आपूं खन्ने होन्ने हर इक्क चीज़ अस आपू खन्ने होन्ने जगह जुगा गुड्डी गड्डियै शैल सब्जी लान्ने होन्ने सब्जी दे बिच्च घा नेंई होन दिन्ने होन्ने इक्क सब्जी पुट्टने होने दुई लाई ओड़ने होने जियां पालक पुट्टेआ आलू लाई ओड़ेआ आलू पुट्टेआ भिंडियां लाई ओड़ियां भिंडियां पुट्टियां किश होर लाई ओड़ेआ अपनी मतलव जगह अस खाल्ली नेंई रक्खने होने अपनी बगीचा अस खाल्ली नेंई रक्खने होन्ने पूरा साफ सुथरा अस अपना बगीचा रक्खने होने अपने घरे दा अपने कन्नै अपने शैल लगदा साढ़ा घर के इयां नेंई साढ़े गर सब्जी लग्गी दी साढ़े लोग साढ़े पिंडे दे बी आखदे नेंई किन्नी शैल कुड़ी नै सब्जी लाई दी साढ़ी रिश्तेदार बी आखदे आखदे किन्नी शैल कुड़ी नै सब्जी लाई दी हर इक सब्जी अस सब्जी बेचने बी होन्ने अपने घरे दी दकानैं उप्पर देई औन्ने होन्ने सारें घरैं घरैं साढ़े घर सारे लोग साढ़े घरे दी सब्जी लैंदे नेंई ताज़ी सब्जी ऐ फ्रैश सब्जी ऐ कोई कोई कीड़ा बी नेंई लग्गन दिन्ने होन्ने अस दो टैम सब्जी अस पानी दिन्ने होन्ने बडलै बक्खरा शाम्मी बक्खरा शैल साफ सुथरू सब्जी होंदी लोग म्ह्ल्ले साढ़ी हर इक फ्रूट बक्खरा लेई जंदे साढ़े घरे दा सब्जियां बक्खरी लेई जंगदे साढ़े सब्जियें दे सिरै पर में इन्ना किश बनाया अपने घरे दा नमां फोन लैत्ता में और अपनै बास्तै समान बनाया में बैड्ड बनाया अपने घरे दा इक्क कमरा बनाया में अपनी सब्जी दै सिरै पर घर बनाया

हर इक तरीके दी सब्जी असैं राही दी गोभी होइया हर इक मतलव गोभी गोभी होइया बंद गोभी होइया भिंडियां होइयां आलू होइये गंडे होइये थूंम होइया पैह्लैं पनीरी लाई ओड़ने होने फ्ही बक्खरै बक्खरै करी ओड़ने होन्ने कि सारे सारे आखदे कि मीं दिक्खी दिक्खियै कि इंदा बगीचा इन्ना शैल ऐ असें होर असैं बी अपनै घर जाइयै लानी साढ़े रिश्तेदार इन्नी इन्नी सब्जी लेई जंदे फ्री अस उनेंई इन्नी इन्नी सब्जी देई ओड़ने होन्ने अपने रिश्तेदारें ते रिश्तेदार बी खुश होई जंदे कि हां इन्नी सब्जी असेंई दित्ती इन्नी सब्जी आंदी उध्दरूं मेरी मम्मी दै प्यौकै बक्खरी अस सब्जी भेज्जी दिन्ने होने इन्नी इन्नी ओह् बक्खरे आंदे ताज़ी सब्जी फ्रूट सारा कुछ उनें बी भेजने होन्ने अस भरज़ाई दे प्यौकै बी अस अपनी ताज़ी ताज़ी सब्जी भेजने होन्ने कि नेंई तुस एह् सब्जी नेंई खाओ ताज़ी सब्जी खाओ जेह्ड़ी मर्जी भिंडियां लाई दियां होन भिंडियां भेज्जी दिन्ने होन्ने आली लाए दे होन आलू भेजने होन्ने जेह्ड़ा किश बी होआ सारा किश भेजी ओड़ने होन्ने रिश्तेदारें बी दूरै दूरै तक्कर असैं सब्जियां भेजी दियां ताजियां सब्जियां भेजने होन्ने बडलै शाम्मी मतलव मैह्नत मैह्नत करियै गै ते सब्जी औंदी ऐ इयां नेंई मैह्नत करो ते सब्जी थोड़ी होंदी शैल मैह्नत करने होन्ने शैल मिगी सारा पता कि के सब्जी कियां लानी अस पैह्लैं गुड्डने उसी गुड्डी पूरी जगह जुगा गुड्डियै साफ सूफ करियै घा घू सारा पुट्टियै जगह दा फ्ही सब्जी लगदी ऐ शैल गिल्ली गुल्ली करियै पनीरी पैह्लें बीऽ लाना बीऽ बू सेड़ना फ्ही बीऽ लाना फ्ही बीऽ लाइयै फ्ही पानी पूनी देना जगह ई थोह्ड़ा मता तरौंकनां फ्ही जिसलै पनीरी उग्गी फ्ही उसी बक्खरा बक्खरा लान्ने थोह्ड़ा साईड़ थोह्ड़ी थोह्ड़ा जगह इयां छिंडा छोड़ी छोड़ियै लानी सब्जी फ्ही उसी फ्ही उसी सुआह सू देनी गवा दा अपनी घरा दा हैल देना गवें दा हैल देना उनें सब्जियें बक्करियें दा हैल देना शैल बाह्रे दा हैल नेंई दिन्ने होन्ने अस अपनें घरे दा हैल दिन्ने होन्ने सुआह सुट्टने होन्ने सब्जियें फ्ही शैलशैल पानी दिन्ने होन्ने की शैल सब्जी होंदा इयां थोहड़े नी होंदी सब्जी मिगा सारा पता पैह्लैं बीऽ लाने फ्ही इयां इयां करियै सब्जी होंदी होर बी होर बी साढ़े घर रिश्तेदार औंदा जां कोई इयां औंदा कोई निक्के बच्चे औंदे जां कोई बी औंदा उनें में सारें सनानी होन्नी कि पैह्लैं जगह गुड्डनी फ्ही इयां इयां करियै सब्जी लानी फ्ही शैल सब्जी होंदी आलू लाने पैह्लैं बीऽ लाना फ्ही इयां आलू होंदे फ्ही इयां पुट्टने फ्ही होर किश लाना निक्के निक्के बूह्टे पैह्लैं इयां बूह्टे लाने निम्बुएं सदा बूह्टा होईया मसम्मियें दा होईया फ्ही उनें पानी पूनी देइयै फ्ही उनें फल लगदे शैल शैल हर इक डर इक मेरा साढ़े घर दा बगीचा एह्डा बड्डा कि असें हर इक हर इक फ्रूट दा बूह्टा लाए दा चैरी दा होइया ओह्दा स्टावरी ओह्दा आइया हर इक चीजे दे बूह्टे लाए दे असैं अपने घर उनैं बूह्टें पानी पूनी दिन्ने और दींदे रौह्ने इक्क फल साफ सूफ रक्खने इक फल अजैं खत्म नी होए दा होंदा साढ़ै दूआ फल लग्गा दा होंदा जिसलै साढ़े घर परौह्ने आंदे ते आखदे थोआढ़े घर इन्ने फल बी हैन ते इन्नी सब्जी बी है थोआढ़े घर दी तुस एह् कियां लान्ने होन्ने फ्ही में उनें गी बी सनान्नी होन्नी कि बूह्टे आह्नने पैह्लैं शैल करियै बड्डा किश गत्त क'ड्ढना फ्ही गत्ते च कोई गत्त कड्ढियै फ्ही ओह्दे च बूह्टा लाना बूह्टा लाइयै फ्ही उसी पानी देना त्रै चार टैम पानी देना फ्ही उसी फ्ही आसै पास्सै उसी घोप्पा ब'न्नी ओड़ना शैल करियै क् कोई बक्करी बुक्करी जां कोई किश खाई नी जा जिसलै उसी घोप्पा ब'न्नी ओड़ेआ फ्ही फ्ही जिसलै इयां बूह्टा बड्डा बड्डा लगी पेआ होन थोह्ड़ा इयां किसे दा अमरूदें दा होइया जां अम्बें दा होईया फ्ही घोप्पा घाप्पा पिच्छें करी ओड़ना उसी फ्ही शैल कतरियै इयां रक्खना उसी कि हवा हुवा लग्गै उसी फ्ही ओह् बूह्टा जेह्ड़ा कि बड्डा बड्डा बड्डा होंदा जंदा ओह् शैल बधदा जंदा शैल बड्डा होई जंदा ते फ्ही उसी जियां जियां फल लग्गै उसी फ्ही लगी पौंदा पौंन पैह्लैं निक्का निक्का होंदा फ्ही बड्डा बड्डा होई जंदा फ्ही अस घरे दा फल खन्ने में इयां गै सारें गी सनान्नी होन्नी कि इयां तुसैं बी पैह्लैं बीऽ लैना पैह्लैं जगह गुड्डनी फ्ही बीऽ आह्नना सेड़ी सूड़ियै फ्ही लाना पैह्लैं बीऽ बू लाना फ्ही लग लग करियै लग लग करियै क्यारियां बनानियां इयां करियै क्यारियां क्यूरियां बनाइयै बिच बिच्च लाना फ्ही गै सब्जी होंदी ओह्दा घा घू नेंई होन देना ओह्दे बिच्च इयां साफ सुथरा गार्डन होना चाही दा फ्ही शैल सब्जी होई जंदी ते में अपनी पूरा गार्डन बिल्कुल इयां साफ रक्खे दा कि ओह्दे बिच्च इयां सब्जियां सुब्जियां हर इक किस्म दी धनियां मूलियां अस अपने घरे दियां चटनियां अस अपने घरे दियां बनाई लैन्ने होन्ने कि सैल्लै मर्चां साढ़ा अपना अपने घरे दियां खन्ने होन्ने सैल्ली मर्चां सुक्की दियां मर्चां घरे दियां न के साढ़ै घर एह् नी ऐ कि डब्बे दे डब्बे अस रिश्तेदारें ई सैल्लियें मर्चें दे डब्बे भेजनें सुक्की दियें मर्चें दे डब्बे भेजनें सैल्ली मर्चें दा चार पाइयै अस लोकेंई भेजने अपने रिश्तेदारें देई ओड़ने होन्ने अपने म्ह्ल्ले आह्लें बी देई ओड़ने होन्ने सैल्ली मर्चें दा चार पाइयै पालकें दा चार मूलियें दा चार पाई दिन्ने होन्ने मूलियां इन्ने साढ़े घरे दियां के हून इन्नियां मूलियां लग्गी दियां हां साढ़े घर असैं किन्नियां गै रिश्तेदारें दित्तियां किन्नियां गै लोकें दित्तियां कि लैओ खाओ चार पाओ खाओ सब्जी कन्नै खाओ जियां मर्जी खाओ स्टॉल सारे लोग खंदे लोग आखदे हा इस कुड़ी नै किन्ना शैल कम्म कीता इस किन्ना शैल गार्डन बनाए दा किन्ना शैल कम्म कीते दा भला सारी सब्जी घरे दी सारा फ्रूट फ्राट घरे दा ऐ अस तोड़े तोड़े लोकेंई भेजने होन्ने फ्रूटें दे अम्बें दे होइयै तोड़ें दे तोड़े चार बक्खरा होइया साढ़े गॉर्डन च अम्बे दे बूह्टे ्ने अस जेह्ड़ा इन्ने होंदे अस बेच्ची बी ओड़ने होने अम्ब जिसलै बचे ते उंदे बत्हेरे पैसे बट्टने होन्ने जिसलै अम्बें दा सीज़न होंदा उंदे पैसें कन्नै असैं किन्ना किश बनाया घरे दियां कुर्सियां बनाइयां घरे दी तरपाई बनाई लमारी लैत्ती फ्रिज लैत्ता इन्ना इन्ना इन्ना फायदा होंदा कि घरे दी सब्जी ते घरे दा फल फुल होना चाही दा अम्बें दा बूह्टे गरगलें दे बूह्टे साढ़े घरे दे गरगल हून बी इन्ने बड़े गरगल बेच्चे असैं गरगलें दे बूह्टे लाए दे हे हून पैह्लैं त् निक्के निक्के हे फ्ही बड्डे बड्डे होए जिसलै हून गरगल लग्गे फ्ही हून गरगलें दे बूह्टे असैं गरगल लग्गे दे हे इन्ने बड़े फ्ही असें गरगल बेचे असैं हून हून असैं इन्ने बड़े गरगल बेचे लोकेंई इयां बक्खरे दित्ते रिश्तेदारेंई दित्ते मम्मी दै प्यौके दित्ते भरज़ाई दै प्यौकै दित्ते अपनियैं भैनें भूनें बी दित्ते इन्ने बड़े गरगल लग्गे दे हे फ्ही अस चार पाइयै बक्खरे असें चार पाइयै बक्खरे दित्ते घर असें कोई चार पंज छे सत्त किलो असैं चार पाए दा घरे दा चार कोई ओह् नी ऐ कि हर इस चीज़ असैं लाई दी अपने घरे दी दसैरी बूह्टे असैं अम्बे दे लाए दे चारी बूह्टे लाए दे दसैरी बूह्टे बी इन्ने मिट्ठे होंदे अम्बें दे सारे आखदे आखदे थोआढ़े घरे दे अम्ब न दसैह्री तुस मिगी देओ असें खाने लोग आखदे अस ते मुफ्त गै देई ओड़ने होन्ने केंई बारी बेची बी ओड़ने ते रिश्तेदारें ते म्ह्ल्लेदारें अस मुफ्त बी देई ओड़ने होन्ने अम्बें दे बूह्टे लैओ तुस खाओ ओह् नी ऐ घरे दी सब्जी बी अस किन्ने लोकेंई देई ओड़ने होन्ने पालक लान्ने होन्ने मूलियां बगैरा पालक मूलियां धनियां थंम गंडे आलू हर इक्क चीज़ ऐ असैं लाई दी गोबी बंद गोभी बीनस फलियां केऔं दियां फलियां बड़ा किश लाए दा असैं इन्ना शैल गॉर्डन ऐ गुड्डी गड्डियै रक्खे दा घा घू नेंई होन दिन्ने दो त्रै टैम अस पानी दिन्ने अपने गार्डन च कि कोई बी इयां कुछ बी नी होऐ गार्डन च कोई इन्ना हारा कीड़ा बी नी लग्गै सोहा दिन्ने होन्ने अस अपने घरे दा गै हैल दिन्ने होन्ने ना कि बाह्रे दा हैल दिन्ने होन्ने अपने घरे दा हैल देईयै इन्नी शैल सब्जी ऐ साढ़े कि हरा हरा पूरा गार्डन साढ़ा हरा हरा लगदा